हैलो वे वेट मुंहिंजो नालो अक्षय आहे मां रामनगर मां ॻाल्हायां थो मां तव्हांजे होटल मां पनीर अंगारा पनीर बुर्जी चीज़ बटर मसाल्हा दाल मखनी दाल फ्राए जीरा राईस मंचूरियन चाइनीज़ भेल वीह फुलिका उहे बि तंदूरी ऐं जामु सारियूं शयूं घुरायूं आहिनि मां ऑडर पंटीह मिंट पहिरीं विधो आहे पर तव्हांजो माण्हू अञा ताईं आयो कान्हे मां तव्हांजी होटल मां जामु टाइम खां रोटी खाईंदो आहियां हाणे जॾहिं खां मां मुंहिंजा दोस्त घरु आयल आहिनि ऐं असां सभु कॾी जो रोटीअ लाइ इंतज़ारु कयूं था जे तव्हां पंहिंजे माण्हूअ खे पुछी ॿुधायो की तव्हांजो माण्हू कॾहिं अची करे असांखे ऑडर ॾींदो ऐं उहो किथे आहे तव्हां हुन जी लोकेशन मूंखे बि सैंड कयो ऐं मां तव्हांखे इहो चवणु थो चाहियां की तव्हां जो मां जामु झूनो ग्राहक आहियां जेतिरो थी सघे मूंखे जल्दी मुंहिंजो ऑडर मोकिलियो